जो हिंदी भाषा है हिंदी भाषा अवधी भाषा से मिलती जुलती है जो भी हिंदी भाषा बोल लेता है वह अवधी भाषा भी समझ जाता है और इसी से मिलती जुलती हुई भोजपुरी भाषा है देखा जाए तो हमारे गाँव में अधिकतर लोग अधिकतर से अधिकतर में हम समझाएं तो देखा जाए सौ पर्सेन्ट में से नाइन्टी फाइव पर्सेन्ट लोग हिंदी भाषा जिसे अवधी भाषा बोलते हैं अवधी भाषा जो होती है अवधी भाषा जिसे ठेठ भाषा बोला जाता है इसे गाँव में हमारे अवधी भाषा ही बोला जाता है और जो अवधी भाषा बोलता है वह हिंदी भाषा भी समझ सकता है और बोल सकता है उसी प्रकार भोजपुरी भी भाषा है और जो भोजपुरी भाषा बोल लेता है वह हिंदी भी समझ लेता है और बोल भी लेता है इसी प्रकार हमारे गाँव में देखा जाए तो सभी लोग अवधी भाषा भोजपुरी भाषा से ही संबोधित है जाना जाता है ठेठ भाषा भी लोग यूज करते हैं हम लोग हिंदी भाषा कम यूज करते हैं यह भोजपुरी भाषा जो यूज करता है भोजपुरी भाषा ही यूज किया जाता है हर टाइम भोजपुरी ही भाषा यूज करते हैं जोकि हिंदी भाषा है और भोजपुरी भाषा है ये मिलती जुलती इसी प्रकार मिलती जुलती भाषा है इसे हमे देखा जाए तो एक प्रकार ही लगता है ना कि अलग है जो हिंदी समझ लेगा वह भोजपुरी समझ लेगा और जो भोजपुरी बोल लेगा वह हिंदी भी समझ लेगा हिंदी और अवधी एक ही समान है इसे गाँव में लोग अधिकतर बोलते हैं और बोला भी जाता है और अभी देखा जाे तो बाहर भी हिंदी भाषा ही बोली जाती है कहीं पर जैसे बिहार में बिहारी बोली जाती है तो जो हिंदी भाषा है वह बिहार मतलब भोजपुरी भाषा से मिलती जुलती भाषा है इसे हम लोग गाँव में बोलते हैं अवधी भाषा के नाम से हिंदी भाषा जो सबसे सरल भाषा है यह सब दूसरी बोली हिंदी की जगह जो दूसरी बोली है अवधी भाषा जैसे बोलते हैं अवधी के बाद भोजपुरी आती है भोजपुरी में जो भाषा होती है वह भी ठीक ठाक ही होती है अवधी भाषा से ही मेल जोल करती है लेकिन अभी देखा जाए तो हम लोग भी हिंदी भाषा ही यूज करते हैं हिंदी भाषा जो है अवधी भाषा में सरल है पहले हिंदी आती है उसके बाद अवधी भाषा अवधी के बाद भोजपुरी आती है जो भोजपुरी बोल लेगा वो हिंदी भी समझ लेगा हिंदी भी बोल लेगा और देखा जाए तो हमारे यू पी बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा और अधिकतर से अधिकतर यही हिंदी भाषा ही बोली जाती है और जो बिहार वाले हैं वे हमारी हिंदी भाषा भी समझ लेते हैं हम लोग तो भोजपुरी थोड़ा बहुत बोल भी लेते हैं इसी अवधी भाषा के टाइप की ही भोजपुरी भाषा है तो सबसे ज़्यादा जो भाषा है वह हिंदी भाषा है हिंदी भाषा की जगह आज तक ना कोई ले पाया है ना ही ले पाएगा क्योंकि हिंदी जो भाषा है हमारी मातृभाषा हिंदी भाषा है हिंदी भाषा एक महान भाषा है जिसे बोला जाता है मातृभाषा है भारत की सबसे सर्वश्रेष्ट और सरल भाषा जो हिंदी भाषा ही है हिंदी भाषा हर कोई बोल सकता है हर कोई समझ सकता है हर किसी को समझ में आती है उसी प्रकार अवधी भाषा भी है अवधी भाषा भी थोड़ा परिवर्तन है इसी से रिलेटिव है हिंदी भाषा से ही और हिंदी भाषा ही सरल भाषा है इसे हमें कोई भी इससे हमें कोई विरोध है ही नहीं हिंदी भाषा हर जगह चलती है और हर कोई समझ जाता है